साढ़े इद्धर लोक बड़े सारे जेह्ड़े फक्शन अपने कट्ठे होइयै मनांदे इक दुऐ कन्ने मिलनसार होइयै रौंह्दे अपन भाईचारा नभांदे इक दुऐ कन्नै होर किट्ठे होंदे होर अपना जेह्ड़ा बी खुशी इक दुऐ कन्ने व्यक्त करदे इ'यां गै साढ़े इद्धर बड़् सारे ऐसे तेहार होंदे रौंह्दे जि'यां होली होई गेई लोह्ड़ी होई गेई और इद्धर सप्ताह बी लग्गे रौंह्दे सप्ताह च लौक कट्ठे होंदे होर अपने जो बी एह् फक्शंन फुक्शन होंदा उद्धर भजन गांदे होर बी बड़ी सारी चिजां करदे उत्थै आइयै भडांरे होंदे होर बी देवी देबते च भडांरे लग्गे रौंह्दे दुऐ त्रिये दिन साढ़े इद्धर भडांरे च लोक किट्ठे होंदे मिलनसार रक्खदे अपना इक दुऐ कन्नै जेह्दे बिच्च बड़ा सारा अपना शौंक रक्खदे खाने पीने दा होई गेआ फिर नचने नुचने दा बगैरा दा बी करदे ब्याह् ब्यूह् होई गेआ कुसै दे घर ब्याह बिच्च चली गे ब्याह् बिच्च इक दुऐ गी खुशी प्रेम कन्नै बलांदे आखदे आओ साढ़े घर होर अपना जो बी ऐ सिस्टम अपना करदे कि खाने पीने दा रक्खदे होर बी बड़ा सारा सिस्टम चलदा रौंह्दा साढ़े इद्धर जैदातर जेह्ड़े साढ़े इद्धर दा मश्हूर ऐ कि इक लौह्ड़ी होई गेई होली होई गेई जेह्ड़े लोक बड़े आइयै इक दुऐ गी रंग मलदे किट्ठे होंदे सारे कट्ठे कुट्ठे होइयै इक दुऐ गी रंग मलदे सद्धे बाह्र आखदे हा रंग लांदे इक दुऐ गी होर बी बड़ा सारा प्रेम इक दुऐ कन्नै करदे न होर दुऐ नंबर आई गेई साढ़े इद्धर दा जेह्ड़़ा प्रमुख तेहार ऐ ओह् ऐ लोह्ड़ी लोह्ड़ी साढ़े उद्धर ञ्याणें किट्ठे होइयै इक दुऐ दे घर जंदे दाने किट्ठे करदे होर बी बड़े सारा जो बी ऐ कि मुगफली होई गेई जां दाने होई गे चौल होई गे इक दुऐ दे घर जेइयै कट्ठे करदे ते फिर जाइयै शाम गी लोक किट्ठे होंदे होर लोह्ड़ी जेह्ड़ी ऐ मनांदे नचदे नुचदे गांदे फैशन करदे अपना खाने पीने दा सिस्टम होंदा जेह्दे च खाने पीने लेई सब्जियां सुब्बचियां होई गेइयां होर बी बड़ी सारी चिजां लाई दियां होंदिया होर खाने पीने दा सिस्टम रक्खे दा होंदा एह्दे बाद च जेह्ड़ा भंडारे अपने देवी देवतें होंदे रौंह्दे ब्याह् दा भडांरा होंदा एह्दे च लोक केह् करदे कि पुरे पिंडे गी जी खाना खलांदे रुटियां खलांदे सद्धे अपने घर सद्धे होर फक्शंन करदे फक्शंन करने दे बाद रुट्टी राटी खलाइयै इक दुऐ कन्नै प्रेम कन्नै मिलनसार रक्खदे होर